दरभंगामे रोजगारके मुख्य श्रोत कृषि आओर स्वराज स्वरोजगार छै ओ अइ दुआरे छै कि दरभंगा एगो ग्रामीण क्षेत्र छियै

एहि दुआरे दरभंगामे कृषिके ज्यादा प्रबोल प्रबलोभन देल जाइ छै दरभंगामे ग्रामीण क्षेत्रकेँ लए कऽ लोक किसान बहुत रहै छै एहि दुआरे दरभंगामे कृषि उद्योग किछु ज्यादा चरमपर छै एतय बहुत गरीब लोकसभ रहै छै जाहिके एगो जमीनके सिवा आओर कोनो साधन नहि छै एहि दुआरे दरभंगामे कृषिकेँ ज्यादा प्रभलोभन देल जाइ छै कृषिके अलावा दरभंगामे स्वरोजगारो एगो बहुत बढ़िआँ रोजगार छै जाहि लए लोक अपन रोजी रो रोटी लए छोट मोट रोजगार खोजि कऽ अपन रोजी रोटी कऽ गुजारा करै छै दरभंगामे लोक सरकारी नौकरी ज्यादा पसन्द करै छै किएकि सरकारी नौकरीमे तनख्वाह स्थाइ रूपसँ रहै छै आओर अहाँकेँ कियो नौकरियोसँ नहि हटाए सकैए दरभंगामे प्राइभेट नौकरी एहि दुआरे लोक पसन्द नहि करै छै किएकि प्राइभेट नौकरीमे तनख्वाह स्थाइ रूपसँ नहि रहै छै ओतय अहाँके बहुत मेहनत कराएत लेकिन अहाँके तनख्वाह एगो अस्थाइ रहत दरभंगामे कृषिके अलावा स्वरो स्वरोजगार सेवा आओर बहुत तरहके रोजगारके साधन छै लेकिन ई गाँवके क्षेत्र होइ होइ लेल कृषिकेँ ज्यादा प्रल प्रलोभन देल जाइ छै दरभंगाके लोक बहुत गरीब होइ छै एहि दुआरे दरभंगामे कृषि एगो उच्च साधनके रूपमे कहल जाइ छै

दरभंगामे सेवा रूप के भाव बहुत गोटाके पास रहै छै किएकि ई गाँव ई गाँव क्षेत्रफलके छै एतय बहुत गरीब लोकसभ रहै छै जकरामे सेवाके भाव बहुत रहै छै एतय लोक स्वराज स्वरोजगारोके ज्यादा पसन्द करै छै किएकि लोक अपन रोजी रोटी चलाबै लेल स्वरोजगार ज्यादा पसन्द करै छै दरभ दरभंगामे नहि पूरा देशमे सरकारी नौकरीके ज्यादा प्रलोभन देल जाइ छै ओहो एहि दुआरे कि सरकारी नौकरी एगो स्थाइ नौकरी छियै सरकारी नौकरी करयमे मेहनतो बहुत करय पड़ै छै लेकिन सरकारी नौकरीके बाद कोनो भी स्थाइ अहाँकेँ चिन्ता नहि रहत सरकारी नौकरीमे अहाँके तनख्वाह बहुत ही नीक रहत आओर स्थाइ रहत हमर अपन जिलामे बेरोजगारियोके संख्या बहुत छै किएकि हमर जिला सरकारी नौकरीके ज्यादा प्रलोभन देल जाइ छै एहि दुआरे बहुत गोटा सरकारी नौकरी तरफ ज्यादा आकर्षित होइ छै लेकिन जे गोटाके सरकारी नौकरी नहि होइ छै ओ ओ अपन आयु बहुत गँवाए दै छै जाहिके जाहिके खातिर ओ बेरोजगार भए जाइ छै दरभंगामे बेरोजगारीके एक्के गो कारण अछि एतय ई छै जे एतय कोनो भी कम्पनी तम्पनी नहि छै एहि दुआरे लोक जकरा एतय नौकरी नहि होइ छै ओ कतहु दोसर जा कऽ अपन रोजगार खोजै छै जकर वजहसँ एतय एतुक्का लोक दोसर जगह जाए कऽ नौकरी करै छै लेकिन बेरोजगारी तहनो बहुत छै ओकर सभसँ ज्यादा कारण छै एतुक्का जनससङ्ख्या आओर सरकारी नौकरीके प्रति प्रलोभन लोक एतय एहि दुआरे सरकारी नौकरी करनाइ चाहै छै किएकि सरकारी नौकरीके अलावा एतय कोनो चीजमे इज्जत नहि छै लोक सरकारी नौकरी करै दुआरे अपन घर तर छोड़ि कऽ दोसर जगह जाइ छै पढ़य लेल हमर जिलामे व्यापार शिक्षण दोकान एकर तऽ कोनो कमी नहि छै लेकिन तहनो लोकसभ एहिके पीछाँ आकर्षित नहि होइ छै हमर जिलामे शिक्षो बहुत अच्छा छै लोक शिक्षित शिक्षा दुआरे हमर जिलामे आस पासके जिलासँ आबै छै एहि दुआरे लोक एतय पढ़ि लिखि कऽ बहुत सरकारियो नौकरी लै छै लेकिन बहुत बेरोजगारियो होइ छै दरभंगामे रोजगार आओर रोजी रोटी के मुख्य श्रोत कृषि कृषिमे अहाँकेँ धान गहुँम ईसभ मानल जाइ छै आओर लोक सरकारी नौकरी बहुत पसन्द करै छै किएकि सरकारी नौकरीमे तनख्वाह स्थाइ छै